इन्श्योरेंस कंपनी जेना रिलायंस इसभ तकर बाद बजाज भेल इसभ जे छै मतलब आ तकर बाद सहारा इसभ जे छै पैसा एहिमे जमा करै छै पैसा जमा करयके बाद जइसे सही जे छै मतलब राशि नहि दै छै लए कऽ जे छै निकलइ जाइ छै भागि जाइ छै आ गरीब आदमी छै पैसा जेना तेना कमा कऽ जे छै अपन भरण पोषण करि कऽ जे छै मतलब ओहिमे जे छै किछु काटि कऽ जे छै जमा करै छै आ ताहिपर जे छै आदमी लए कऽ जे छै ओ भागि जाइ छै तऽ बुढ़ापाके जे छै एक सहारा जेना जे छै मतलब बैंक भेलै एस बी आइ भेलै सेंट्रल भेलै इसभमे जे छै बुरै नहि छै इसभ चीज जे छै कोनो जे छै अथि करना चाही एल आइ सी जेना भेलै तऽ एहि सभमे जे छै करना चाही इसभमे बुरयके जे छै डर नहि रहै छै कि कतबो भी गरीब आदमी छै कमाए कऽ जे छै अपन लाबै छै तऽ ओहिमे थोड़ा थोड़ा करि कऽ जे छै अपन मेहनत मजदूरी करि कऽ ओहिमे जमा करै छै तऽ बुढ़ापाके जे छै एक सहारा भए जाइ छै जकरा मानि कऽ चलू बाल बच्चा छै ओकर बाल बच्चा जे छै मतलब ओकर सेवा सत्कारके लिए जे छै अथि नहि करि रहल छै तऽ उएह एक सहारा जे छै मतलब जीवनके जे छै वृद्ध आदमीके लिए एक सहारा होइ छै तऽ एहि सभके लेल ओसभ चीज जे छै बचत करना चाही बचत कोनो खराब चीज नहि छियै लेकिन बुरना नहि चाही बुरि जखन जाइ छै तऽ आदमी जे छै बेसहारा भए जाइ छै एक तऽ जे छै बेटा बाल बच्चा सभ भी चलि जाइ छै आ दोसर ओन्नऽ जे छै मतलब आर कंपनीवला भी लए कऽ भागि जाइ छै तऽ एहि सभसँ अथिसँ जे छै विश्वास एनामे केना करतै ओकरापर तऽ एहिके लिए जे छै रजिस्टर जे छै जेना एल आइ सी आर भेलै इसभ जे छै रजिस्टर छै एहि सभमे सँ टाका बुरयके डर नहि रहै छै इसभ चीज जे छै ओ करना चाही हर व्यक्तिकेँ करना चाही आ बॉडीके भी इन्श्योरेन्स करना चाही पत्नी यदि छै तऽ मरयके बाद भी एक्सीडेंटल यदि अगर होइ छै तऽ मरयके बाद भी पत्नीकेँ मिलै छै आ जिन्दामे भी अगर रहै छै तऽ ओ मिलै छै तऽ दोनोके सहारा भए जाइ छै तऽ आदमी जे छै एहिसभ ढङ्गसँ जे छै से काम करना चाही कोइ तरहके जे छै ओ दिक्कत नहि होइ छै लेकिन अगर लए कऽ भागि जाइ छै तऽ आदमीके विश्वास जे छै उठि जाइ छै कंपनीपर सँ आओर करनाइ धरनाइ जे छै ओ बन्द कए दै छै एहिमे तऽ कोइ भी आबै छै सभ जे आइ काल्हि तऽ मतलब जे छै एटी परसेंट जे छै ओ ठकैएवला आदमी आबै छै तऽ ठकयवला आदमीसँ इनसानकेँ जे छै दूर रहना चाही जेना रजिस्टर्ड छै अनपढ़ लोक छै तऽ अनपढ़ लोक छै तऽ ओकरा जे छै इंसानियतके एना तऽ अच्छा जे छै मार्ग देखाना चाही अच्छा कंपनीसँ जे छै अथि करना चाही ओहिसँ जुड़ि कऽ ओ अपन जे छै काम काज करतै आ कोइ तरहके जे छै ओ दिक्कत नहि होइ छै तऽ जब लए कऽ भागि जाइ छै तऽ आदमीकेँ तकलीफ होइ छै कोनो बैशाखी नहि रहै छै तऽ बड़ी दिक्कत होइ छै जियैमे तऽ इन्श्योरेंस कोनो बेकारके आओर खराब चीज नहि छियै ई इन्श्योरेंस हर व्यक्तिकेँ जे छै करना चाही कि एहि सभसँ जे छै बहुत फाइदामन्द चीज होइ छै कोनो तरहके एहिमे जे छै ओ दिक्कत नहि छै तऽ बादमे जे छै कोइ भी चीज अगर करै छै तऽ ओहिमे जे छै ओ काम आबै छै जेना मानि कऽ चलू कोइ जगहे जमीन खरीदे छै तऽ इन्श्योरेंस यदि अगर करल रहै छै एल आइ सी या कोइ भी चीज तऽ उठाए कऽ जे छै अपन जगहे जमीन खरीदलक या बाले बच्चाके शादी विवाह करै छै तऽ एहि सभमे जे छै कोनो दिक्कत नहि होइ छै तऽ ओ लास्टमे जे छै पैसा काम करै छै आ एकाएक जइसे चाहतै कि बाले बच्चाके विवाह करी तऽ ओहिमे जे छै गरीब आदमी छै तऽ ओहिमे परेशानीमे डलि जाइ छै तऽ कर्ज जे छै मतलब केतना लेतै कर्जमे जे छै ओ डूबि जाइ छै तऽ कर्जकेँ तोड़ैत तोड़ैत जे छै मतलब बिलकुल जे छै बुढ़ापा आबि जाइ छै तऽ एहि चलते जे छै थोड़ा थोड़ा कमाइमे सँ जइसे ओ जमा यदि अगर करै छै ने तऽ ओहिसँ जे छै बहुत फाइदा होइ छै आ आगेके लिए भविष्यके लिए भी बढ़िआँ होइ छै कोइ तरहके जे छै ओ दिक्कत नहि होइ छै तऽ इनसानके सभकिछु सोचते हुए भी करना चाही लेकिन जब भी करना चाही तऽ देख सुनि कऽ करना चाही कि कोइ कंपनीवला लए कऽ भागय नहि या डूबय नहि तऽ इएहसभ चीज छै एहिमे आओर कोनो अथि नहि छै लेकिन मेहनत हर इनसानकेँ करना चाही मेहनत करि कऽ दू पैसा कमाना चाही दू पैसा कमा कऽ बचत करना चाही बिलकुल अच्छा चीज छै जीवनके सुनहला मौका छियै तऽ जीवनमे एक ही बेर जे छै इनसानके जन्म होइ छै तऽ एहि चलते जे छै इसभ चीज जे छै करना चाही बहुत फाइदामन्द चीज छियै कोनो तरहके जे दिक्कत नहि छै एहिमे लेकिन हँ कंपनी सही होना चाही कंपनी यदि अगर सही छै तऽ मानि कऽ चलू कोइ गरीबे आदमी जे छै ओहिमे देलकै आ ओ जे छै ओ कंपनी लए कऽ भागि गेलै अयलै कोइ कहलकै कि से मतलब हम तोहर कए दै छिअह कोइ तरहके दिक्कत नहि हेतह यही मिलतह इतना मिलतह तऽ एगारह सालके बाद बारह सालके बाद या पन्द्रह सालके बाद मेच्योरिटी तोहर पुरि गेलह तऽ ओहिमे जे छै तोरा मिलतह आ लेकिन जे छै ओ चलि जाइ छै तऽ दुइए साल या चारि सालके बाद जे छै ओ कंपनियो गायब आ ओ पैसोवला गायब आ पैसा तैसा जे छै लए कऽ जे छै बोरा बिस्तर बान्हि कऽ अपन जे छै ओ चलि जाइ छै तऽ आदमी जे छै बेसहारा भए जाइ छै तऽ एहिके चलते ओ जे छै कोइ करय लेल नहि चाहै छै इसभ चीजमे जल्दी लेकिन हँ इन्श्योरेंस करना चाही तऽ देख सुनि कऽ जे रजिस्टर्ड छै ओ चीज करना चाही